बे ओनसोलाव ओह ओम माबायदियै बे धोरोमा सोलायदों एबा समनि गेजेरजों जौगाबोदों बेनि फंनैसो आं बुंलांसै बे ओनसोलाव गोदो गोदाइ जों मेच मानसि माहारिया जों बर' मानसिफ्रा ओह बोलि एबा ओह गुबुन दहरमाव दङमोनबाबो बोलि होबोदोंमोन नाथाय गे गोबां गेदेरमा सुबुंफोरनि नाजानायजों ओह समनि नाजाबोनाय समनि गेजेरजों दायो जोंनि ओनसोलाव ओह जों बिबार बाथौ दोहोरोम हिसाबै ओह सिबिबोनाय जादों बा सिबिगासिनो दङ जोंनि बिबार बाथौनि ओह ओंथियानो जाबाय ओह बा मानि बाथौ गोथौ सानथौ ओह जों बे बाथौवा जोंहा बान्दोबा बाथौ दोरोमनि बे बान्दोबानि ओह ओंथियानो जाबाय हा दै बार अर ओह जों बे हा दै बार अर अरखौनो जों मोनबा गोहोनि दोहोरोम होननाना जों मिथिनाय जोयो बाथौ दोहोरोमाव जोंहा गोबां गोथौ सान्थौ दंखायो मानो होनब्ला ओह जों जोनोमनिफ्राय थौनायसिम लानायजोंबो जोंहा जोंनि गेजेरावनो ओह बान्दोबा दङ जोनोम आरो जोनोम थैनाय सुखु दुखु आरो बिफा जों बेखौबो बाथौ दोरोमनि बान्दोआव जोङो मोननाय जादों बिदिनो जों हा दै बार अर अख्रांखौ मिथिंगाखौ मिथिंगा नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया जेरै जों हा नङामोनब्ला बबेयाव गसंना थागौमोन बा दै गैयाब्ला माखौ लोंनानै थागौमोन थिग बेबायदिनो बे बाथौ दोहोरोमाव जों बे मिथिंगाखौनो जों ईश्वोर होननानै फोथायो बा बाथौ दोहोरोमा बा जोंनि गेजेराव बर'नि आगो दोहोरोम होननानै मिथिजाबोगासिनो दं जोंनि ओनसोलाव बाथौ दोहोरोमा समजों लोगोसे गेदेरमा मेलेमजिबि सुबुंफोरनि नाजानायाव ओह समजों लोगोसे जौगाबोगासिनो दं मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बाथौ समाजआव गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा नांथाबै नांथाबै धोहोरोमजों लोब्बा लाखिना सुबुंफोरखौ खौसेआव लाबोनो हादों जोंहा बाथौ धोहोरोमाव ओह मोनबा गोसोनि जोंखौ जानो थिनदों मानो होनब्ला खौसेनि गोसो गोथार गोसोनि निमाहानि गोसो सैथोनि गोसो जोंखौ जानो थिन्दों बे बे खौसेनि गोसो सौथोनि गोसो निमाहानि गोसो अननाय गोसोजों जों गावखौनो दैदेन लाङोबा गोबां गियान नि बा गाज्रि लामा एबा गाज्रि सिमां बा सोरखौबा अन्याय खालामनो गोसो जाखाया मानो होनब्ला बेखौ जों गोसोआव थाब लायोबा सोरबा सोरखौबा गाज्रि नुयोब्लाबो जों अननायगोसो होनो गोसो जायो ओह सोरबा ओह खैफोदाव गोलैयोबा बा सोरबा इनाय मावफ्लांबा जों निमाहा होनो गोसो जायो मानो होनबा जोंनि बे बिबार बाथौ नि जिहेथु ओह मोन्थोर बिजाब गोथार मैखुन बेहाय जोङो मोनखानाय मोननाय जायो ओह गोथार गोसो खौसेनि गोसो निमाहानि गोसो थानांगौ होनना बिनिखायनो जों ईश्वरखौ सिबिनायजों लोगोसे गावखौनो सांग्रांथि लाखिनो थाखाय बे मोन्थोरखौ जों गोसोआव जुना लायो मानो होनब्ला जोङो बाथौ धोहोरोमा बाथौ बा ईश्वोरखौ सिबिनायाव जोंहा गामि सिबिनो थाखाय गामियाव ओह गासिबो गंफ्रोमबो गामियावनो बाथौ थानसालि थायो बे थानसालियाव जोङो साबथायाव खनसे बे मंगलबार सानाव जों गामिनि गासिबो ज' जायो बिदिनो जोहो ईश्वोरखौ सिबिनो बा आश्वोरखौ मोननो थाखाय जोंहा आर'ज गोबां आर'ज मेथाइ दङ जों मिलौदो गारांजों खाम सिफुं लानानै जों ईश्वोरखौ संग्रिनायनि मुङाव सप्तायाव खनसे ज' जानानै जों आर'ज मेथाइ खन्नायजों गो लोगोसेनो जों आह ईश्वोरखौ मोननो हायो थिक बिदिनो ईश्वोरखौ सिबिनायनि गेजेरजोंनो जों गामि एबा ओनसोलनि मोजां गाज्रिखौबो जोंहा सावरायनो हानाय जों खाबु लानाय जायो थिक बिदिनो ईश्वरखौ फोथायनायजों लोगोसे मन्दिराव बा थानसालियाव थांनानै सप्तायाव खनसे जों गामिनि सुबुंफोरजों बेजों बे मोखांबो नायज्लायनाय जायो ईश्वोरखौ सिबिनाय समाव खाम सिफुं ज'था सेजा दामनायाव जों सुखु दुखुखौनो जों बावगारनानै गावनि गोसोखौनो गोथार जानायखौ जों मोनदांथि मोनो ईश्वोरखौ मोन्दांथि मोननाय गोहोजोंनो जों बयखौबो अनसायनोबो हानाय जायो बिनिखायनो ईश्वरखौ जों ओह दोहोरोमजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बाथौ दोहोरोमखौ मिलौदो बा जौगाखां होनो हाबोदों